हां मॅडम हांव कोंकणी भाशेचेर शोद करपाक सोदतां आनीक तुमका ह्या विशयाचेर जायती ज्ञान आसा म्हण म्हाका तुमचो इल्लो आधार तुमी दिवंक शकता हां आं मॅडम गोंयांत सद्द्याक कसल्यो मोडी बोली आसात हेचेर मातशी इल्लेशें तुमी उलोवंक शकतात हां बरें बरें जाल्यार खंयच्यो बोलयो चड प्रमाणांत चड वापर जाता गोंयान हां बरें आनी धर्माचो म्हळ्यार क्रिस्तांव व व व हिंदू जे आसा ताचे धर्माच्या बापतीन त्या भुरग्यांचेर कितें तरी प्रभाव पडटा हां बरें बरें मॅडम तुमी तुमचो इतलो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो आनीक इतली ज्ञान तुमकां जें आसा कोंकणीचे भाशेचेर आनीक त्या बोलयांचेर हें तुमी दिली त्या खातीर तुमकां थँक्यू थँक्यू मॅडम देव बरें करूं